हम एगो प्रोग्राम मे गेल रहौ ओ प्रोग्राम मे काफी भीड़ रहय हमरा दय देलक हाथमे माइक हम करब तऽ करब की लेकिन हमरा एतबा लाज लागल हमरा एतबा शर्मिन्दा भेल लेकिन बाजि नहि सकलहुँ लेकिन तैयो कोशिश करलहुँ कनि कनि बाजी लेकिन तै केँ बाद माइक पकड़लहुँ तैयो नहियो किछु तऽ दू लाइन बाजलहुँ ओहि दिना हल्का सा डर मिटाएल फेर दोसर दिन कोनो प्रोग्राम भेल ओहोमे फंक्शन मे दय देलक हमरा हाथमे माइक तऽ ओहि जगह पर जे छै से फेर कनि बाजलहुँ आइ हम आइ जे माइके हमरा रहैया तऽ हम बहुत उत्सुकतासँ हम माईके पर बहुत नीकसँ बाजै छी गीते कहत गाबैलए तऽ गीते गा लेलहुँ मतलब दस लाइन बाजैलए कहलक तऽ बाजलहुँ से बहुत बढ़िऑंसँ बाजलहुँ इएह होइ छै जे पहिलुक बेर माइक देलक ने तऽ वएहे मे हिचकिचाहट भेल लेकिन आब बहुत बढ़िऑं से बाजि लै छी आब बहुत कतहुँ कोनो प्रोग्राम भेल तऽ बहुत एथीसँ भेलहुँ जे कखन हमरा हाथमे माइक आयत माइक आयत तऽ ताकि दू शब्द हम बाजी नीकसँ बात करी नीकसँ बोली दर्शकके देखी सुनी दर्शक हमरा देखै और हमहुँ ओकरा देखी तऽ आई जे छै हम बहुत बढ़ियाँ से माइक लऽकेँ बहुत अच्छा से बाजैछी